जोंनि दामानि दोरोंङारि गेलेमुफ्राथ' आरो जों उन्दैआव ओरैनो जों उन्दै उन्दैबा जोंफोर मार्बल होन्नाय गेलेयोमोन बे दुलुर दुलुर बेसादखौ दा माने आखाइयाव लानानै गावोमोन आरो बेफोरबायदि जायनो गावनानै फोनांनो हागोन बेनो दा माने गरसे गरसे होनांगौ बिदिहाय गेलेयोमोन आरो जों जों बेखौ दा माने ज'मा ज'मा साब्रै साबा ओरै जिखिजाया ज'मा जानानै सोरनिबा नखरनि लामाफ्राव गेलेयोमोन आरो जोङो जायफोरा मार्बल गैया बेखौ थारमाने लोगोयाव लाफायामोन मार्बल गेलेनो थाखाय बे मार्बल गेलेनाया दा माने जोङो सिगांनिफाइ मार्बलखौ थामाने मोन्नै रोखोमनि गेलेदोंमोन मोनसेया जाहैबाय लारि लारि मार्बलखौ बहायोमोन आरो था माने मोनसे सिनाव लारि लारि बहायनानै सिन बोयोमोन थामाने गावनानै जाय गावनानै सिन बारहोनो हायो बे लारि लारि मार्बलखौ बेनो दा माने मोनो आरो बेफोरबायदि गेलेयोमोन जोङो आरो मोनसेया जाहैबाय थारमाने सासे मानसिनि मार्बलखौ खनसे फोनांनो हाबाथाय थारमाने मोनसे मार्बल मोनगोन बेफोरबायदि आरो गेलेनायाथ' आरो जों आरो सेलथाव गावनायबो गेलेदोंमोन आरो सेलथावखौ जों दा माने औवानि दानो ओइ जोंनिखै दा माने औवा फिसा फिसा मोनो औवा हाथाइनि बेखौ जों सेलथाव होना बुङो औवाखौ दान्नानै बबा फमा फिथाइ बबा खाग'सनि लेखा बिलाइखौ था माने दैआव सोमनानै गिसि खालामनानै बेखौ थोन थोन सोनानै मोनसे आखाइ खालामो आरो सेलथाव होन्नाय बेखौ दा माने नारसोनानै हरबाथाइ थाव होन्नानै गोमलाङो आरो बेयो दा माने जोङो बेखौ ओरै खर' ओरै खर' दा माने टिबसो खालायबावोमोन गावस्रायिनि जेसेनो जर गोमो दा माने सोरनाबा औवाफ्रा गोबाफ्रा गावलांखायो आरो बिनि थाखायनो जों जाहाथे गावा बेखौ थारमानि बिजौआव बे टिबनि साइकेल टिबफोरखौ थारमानि हासिलाबायनानै खाथेना लायोमोन आरो गावयिनि थाखाय बिदि जों थाखोमालायनाय गेलेयो सेलथाव गावलायनाय सेलथाव गावनायाव जायनो नांगोन बेयो थारमानि दसे थाथ' नांगौ आरो थैथ'नाय बुङो बेखौ बेफोर बायदि गेलेयोमोन आरो जों बिदिनो फैयै फैयै आरो एसे देरनानै आरो जों आरो एबार दैमायाव गेलेयो बाज्रुमनाय खर बायनाय बिदि आरो जायनो थब्ल'नानै बांसिन गोजानाव थांनो हायो बेनो देरहानाय बेफोर बायदि दैमायावबो जों गेलेदों आरो बेफोरखौनो दा जोंनि जायगानिफ्रा बांसिन गेलेयो बेफोर बायदि आरो दा आरो मार्बलखौथ' आरो बुंनांला मार्बलखौनो बांसिन गेलेयो फ्राइ गासैबो जायफ्रा मार्बल गेलेनो रोङा बे समाव थारमानि लोगोबो लाजाखायामोन आरो जायनि आखाइया सिदा मार्बला जायना गावनायावनो नाङो बेफोरबा मानि बेराद लोगो जायोमोन आरो जों आरो मार्बलखौ सानैजों सानैजों ओरै ज'मा जालायनानैबो गेलेयोमोन ओमफाइ आरो जेराव मार्बलखौ उनाव मुलाम्फा मोन्नायफोरखौ दा माने समान समान रानोमोन बिदि आरो जों आरो मार्बल गेलेनायफ्राव फैसा थाइसे थाइनै ओरै लाफायोमोन आरो फैसा खुस्रा मार्बला जोबबाथाय बेलेकनाव गुबुन्नाव बायनानै दा माने माइ मार्बलखौ बायब्र'बनानै गेलेयोमोन बेनो